टिकरी दोकान सॅं आनै छियै कीनि कए कीनि कए आनै छियै दोकान सॅं तऽ मैदा मैदाके टिकरीके फेट कए सुज्जी मैदा फेट कए बनैली ओहिमे रिफाइन फेट कए खस्ता खस्ता खस्ता बनैली टिकरी पिरिकिया बना कए आ तब राखि देली राखि देली तब आलूकए आ मटरके सब्जी बनैली ओहिमे करू तेल फोरन मसल्ला आर धऽ कए लहसुन पियाज मिरचाइ धऽ कऽ भुजि कऽ फ्राइ कैरके काटि देली फेन रस देली रसमे दऽ के तब निकालि कए गहूॅंमके रोटी बहुत बनैली आओर ओ सादा खाना बनैती आ तब बना कैरिके देली खाना इसकुलमे धिआपुता गेल खानाके इसकुल तब दालि भात सब्जी बनैली फेर शाममे परौठा गहूॅंमके परौठा बनैली सब्जी बनैली तऽ फिर खयली खाना खा कए जे आइत जे होल से बनैली दालि भात सब्जी बनैली तरका लगैली फिन फ्राइ करली फ्राइ करि कए से चाना भुजली चाना भुजिके उबालि देली ओहिमे जल छोड़ि देली भुजला खाइकालमे देली बनेली फिर सबके खिया देलियन तब नहा धोके अपने खाऽ लेलियन फिर खानामे सब चीज अपन बना बना कए राखि दै छिअनि खाना फेर इसकुल सऽ बच्चा सब अबै छै खाय छै फेर सुबेरे उठिकए नहा धोकए खाना बनैली परौठा अल्लूके भुजिया भुजिके देली मटर फ्राइ कऽ कए देली बन्धाकोबी भुजिया भुजिके देली बच्चा सबके टिपिनमे टिपिन बच्चा सब कऽ दऽके इसकुल गेल लञ्च भेलै अयलै आनल गेलै बच्चा सबके फेर शाममे देली नश्ता बनाके सब धिआपुताके खियेली अपने खेली पतिके खियेली से खाना दै छी खिबे लए धिआपुताके सब्जी आरमे हर रङ्गके कोबी आलू मट्टर टमाटर सब रङ्गके हारा सब्जी पलाँकी कुसुम सब फ्राइ कैरके सब्जीमे बनाके भुजि भाजिकऽ खेली मसल्ला छोड़ कए आदि आदी लहसुन मिरची सब अदरक आर सब फेटि कए देली खाना बनेली जे आइटम भेल से बोललक तऽ बना बना कए सबके देली धिआपुता खाना खाइलए जे होल जे बनाके देली खाना एहिठाम सादा खाना अपन सब दिनी सादा खाना बनाके गहूॅंमके रोटी भेल मकइके रोटी भेल चावल भेल जे मोन भेल से बनाके देली खानामे जेत्ते होइ है से बना बनाके दै छियै खानामे सब चीज लऽ कऽ देली बच्चा सब खाना खाइ लए खाना खाइ छथिन थम ने जे मोन होइ हइ से जखनी जे तमा करै छथिन से खाना खाइ छै दूध फूल दही जे मन होइ से खाना धिआपुता कहै मम्मी बना दे तऽ बना दै छियै दै छियै खाना टाइम से धिआपुताके इसकुल भेजै छियै ने बजलै इसकुलमे बच्चा फेर गेलै पहुँचा देली बच्चाके बच्चाकऽ पहुँचा के आनली फिन पहुँचएली समय से देली बच्चाके